हम फूल अपने आंगन में लगाते हैं यह बड़ा हो जाता है तो अपने घर के आसपास लगाते हैं छत पर भी लगा देते हैं और वह बड़ा हो जाता है तो उसकी अच्छी से देखभाल करते हैं उसमें पानी भी डालते हैं और उसकी अच्छी से देखभाल करते हैं उसमें खाद समय समय से देते हैं और हाँ समय समय से उसमें पानी भी देते हैं और बड़ा हो जाता है तो देखने में बहुत सुन्दर लगता है जोकि पूजा पाठ में हरेक चीज में यूज़ होता है वह फूल और